शिक्षा ऋणक एजुकेशन लोन ई बिहार सरकारके स्टुडेन्ट क्रेडिट योजनाके तहत विद्यार्थी सब लोगोके आगे पढ़ै खातिर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दै छै सरकार आ आर्थिक सहायता दै छै जाहिसँ ओ पैसाके अभावमे पढ़ाइ नहि छोड़ि सके आओर आगेके पढ़ाइ अपन जारी रख सकए एहि एहि खातिर सरकार विद्यार्थी सभ विद्यार्थी लोगोके उच्च शिक्षा खातिर चारि लाख तक लोन दै छै जाहिसँ ओ अपन पढ़ाइ जारी रख सके टेक्निकल कोर्स कर सके अपन जीवन स्तरके सुधार सके एगो बड़का भैया हमरो लए स्टुडेन्ट क्रेडिट लेले छथिन जाहिसँ ओ बी फर्मा कर रहल छथिन आओर अपन कार्यक्षेत्रमे आगे बढ़के काम कर सके